مستقبل میں اردو زبان کو فروغ دینے کے لیے ہمیں بہت سارے اقدامات کرنے چاہیے جیسا کہ اردو زبان کو بطور اک کلچرل زبان کے طور پر ایک تہذیب اور ثقافت کی زبان بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جانا چاہیے اور اس کو مشاعروں اور اور پروگرامز میں اس کو سر چڑھ کر بولنا چاہیے کہ اردو زبان ہندوستان کی اور یہ ہندوستان کی ایک تہذیب اور ثقافتی زبان ہے اس کو مذہبی لبادہ سے بچا کر رکھنا چاہیے اور اس کو محفوظ کرنے کے لیے یونیورسیٹیوں کے اندر اور سماج کے اندر اس کے پروگرامز کرائے جائیں اور بچوں کو بچوں کے جو رسالے ہوتے ہیں جیسا کہ آپ شہروں میں دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے رسالے آتے ہیں بچوں کے لیے کھلونے اور اس کے نام پہ اسی طرح سے اردو زبان کو بھی بنا کر بچوں کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ وہ اس کو سیکھیں اور اس کو محفوظ کریں جب چھوٹے سے سیکھیں گے تو بڑے ہوکر بھی اس کو محفوظ رکھنے کی کوشش کریں گے